हेलो हाँ जी जी नमस्कार हाँ सर प्रिंसिपल सर बोल रहा हूँ बताइए अच्छा आपको बच्चे की चार दिन की छुट्टी चाहिए थी कौन बोल रहे हो अच्छा राजेश के पापा बोल रहे हो आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है पाँचवी क्लास में पढ़ता है अच्छा तो आप कहाँ जा रहे हो घूमने वैष्णो देवी अगले हफ्ते में जाओगे अगले हफ्ते में वैष्णो देवी जाओगे चार दिन की छुट्टी के लिए तो देखिए अभी तो क्या है आप छुट्टी नहीं मिल पाएगी अभी क्या उनकी पढ़ाई चल रही है बच्चों की और क्या है अगले महीने में एग्जाम भी है उनकी तो फिर क्या है पढ़ाई उनकी पीछे रह जाएगी तो इस वजह से क्या है अभी तो उनको तो छुट्टी नहीं मिल पाएगी आप एक काम कीजिए ये जो आप आपका जो प्लान है उसको थोड़ा आगे खिसका दीजिए और बाद में थोड़ा सा बाद में बना लेना हाँ देखिए वो बात आपकी सही है के बच्चे के लिए ही प्लान था और आपकी जो है तैयारियाँ हो चुकी है लेकिन आपको जो है एक बार पूछना चाहिए था हमारे स्कूल में आकर एक बार जानकारी ले लेते कि बच्चे की छुट्टी मिल सकती है क्या और वैसे तो हम आपको छुट्टी दे भी देते लेकिन क्या फिर आप ही शिकायत करोगे कि हमारे क्या बच्चे की पढ़ाई नहीं हुई है सही सही से कम बनी है परसेंटेज तो इस वजह से क्या है आप फिर आप ही शिकायत करोगे कि हमारे बच्चे की कम पढ़ाई हुई है इस वजह से अभी क्या है अच्छे से पढ़ाई चल रही है उनकी जो मेन मेन पॉइंट है उनको बताया जा रहा है अच्छा आप नए शिफ्ट हुए हो अभी हाँ तो फिर आप एक काम कीजिए वह कोई बात नहीं है लेकिन फिर भी क्या है थोड़ा उसको एक काम कीजिए आप आगे खिसका दीजिए जो प्लान है आपका आगे जो जो भी छुट्टी आएंगी जैसे गवर्नमेंट जो छुट्टी आती है सरकारी छुट्टी एक या दो दिन की उसमें आप उसको साथ में जोड़ देना फिर क्या है एक दो दिन की छुट्टी मिल जाएगी आपको एक दो दिन और बढ़ा देंगे फिर आपको हम दे देंगे एक दो दिन की छुट्टी फिर आप प्लान बना दीजिए वो अच्छा हाँ वो बात सही है आपकी तो अगले हफ्ते में जाना है आपको वो चार दिन की छुट्टी चाहिए होगी तो देखिए अभी तो क्या है हम अब अभी तो हम आपको छुट्टी नहीं दे पाएंगे वैसे क्या है कि जरूरी पढ़ाई चल रही है फिर भी आपने सारी तैयारियाँ कर ली है तो हम एक बार कोशिश करेंगे जो हमारे जो अध्यापक है उनसे हम बात करेंगे फिर आपको बताएंगे हम बात करके एक बार फिर जो है आपको बता देंगे अगर मिल पाती है उनका क्या है और ज़्यादा क्लास लगा के फिर उनका कोर्स रह जाएगा उसको पढ़ा सकते हैं टीचर हमारे अध्यापक तो हम उनको बात करके आपसे बता देंगे हाँ तो वो कोई दिक्कत नहीं है हम आपको क्या है एक बार बात करके हमारे टीचरों से फिर हम आपको कल बता देंगे तो आप एक काम कीजिए कल आ जाना स्कूल में और जो है जानकारी ले जाना हम आपको कल बता देंगे हम कल आपको जानकारी दे देंगे अगर आपको छुट्टी मिल पाई हमारे अध्यापकों ने बोल दिया तो हम आपको छुट्टी दे देंगे नहीं तो आपको फिर आपका जो प्लान है वो आगे करना पड़ेगा या कैंसिल करना पड़ेगा हाँ कल आप आ जाना स्कूल में दस बजे के बाद कभी भी ठीक है धन्यवाद